हाँ मैंने तैराकी सीखी है और मैंने तैराकी सीखाने में भी लोगों की बहुत अधिक मदद की है जिसमें की मुझे एक बार किसी के डूबने का भी अनुभव हुआ था तो मैंने उसे डूबने से बचाया और उस कठिन परिस्थिति का सामना किया इसमें मुझे बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ा पर मैंने अंत में उसे बचा लिया इसका अनुभव बहुत ही खराब था यदि वे इंसान डूब जाता व उसकी मृत्यु हो जाती तो ये मेरे लिए बहुत दुख की बात होती इसी कठिन परिस्थिति का मैंने सामना किया है और उसी की मदद करी है